हा असांजे जूनगढ़ जिले में इलाही रोज़गारीअ तक आहिनि जीअं कि खेती उद्योग सेवा धंधो धंधे लाइ जूनागढ़ सरकारी प्राथमिक शेवाऊं आहिनि पर मां मुंहिंजे शहर में रोज़गारी बेरोज़गारी महसूसु कई आहे उन जे लाइ इहा सरकार खे उद्योग स्थापना करणु घुरिजे